ہیلو جی فرمائیے جی ہے علاج کیا کس ٹائپ کا درد ہو رہا ہے آپ کو اچھا جھنجھناہٹ بھی ہوتی ہے کیا داہنی سائڈ سے ہوتی ہے آپ کو دانت میں درد اور یہ اچانک ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ کو درد دانت میں ہوا کرتے تھے کیا اچانک درد ہو رہا کھاتے سمے بھی درد ہوتا ہے یا سونے کے وقت درد ہوتا ہے کسی ٹائم بھی درد چھوٹھتا نہیں ہے کیا اچھا تو آپ دوائی اور کروائی تھی اس سے پہلے اچھا دانت کا درد کیا آپ ہمیشہ ہی درد کرتے رہتے یا کسی ٹایم تھوڑا آرام ہوتا ہے اچھا تو آپ برش وغیرہ شام صبح کرتے ہو کیا اچھا اور میرا کیلنگ کھلتی ہے صبح نو بجے سے لے کر کے شام آٹھ بجے بند ہو جاتی ہے میرا فیس ہے ہزار روپے اچھا اچھا یہ بتائیے آپ دانت میں درد ہو رہا ہے مطلب جھنجھناہٹ وغیرہ یا اندر زخم وغیرہ ہو گیا محسوس ہوتا ہے کیا یہ کب سے ہو رہا ہے ہفتے دن سے ہو رہی ہے آپ کو دانت میں درد تو ادھر سنئیے ہیلو